ہاں میرا ایک دوست ہے جو کرکٹ کرکٹ سے بہت زیادہ لگاؤ ہے وہ دنیا بس یہی سوچتا ہے کہ کرکٹ ہی دنیا میں ہے تو ہے بس وہی کھیل سمجھتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اینی ٹائم وہی سوچتا رہتا ہے کہ کیسا کروں کیسا کھیلوں کس کدھر رہوں کدھر جا کے کھیلوں کیسے جاؤں وہاں پہ جاؤں اس فیلڈ میں جاؤں اتنا اوپر جاؤں ہائی لیول پہ جاؤں بس کرکٹ ہی کی سوچتا ہے اینی ٹائم سوچتا ہے ایک میرا دوست ہے

سب سے پہلے سلام کرتا ہوں سلام کرنے کے بعد بس وہی کرکٹ کے بارے میں بات کرتا رہتا ہے کہ کرکٹ اور کرکٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے اسکولوں وہ اسکولوں ہو یا اسکول کے پیچھے ہو یا اسکول کے سامنے ہو وہ کہیں بھی کھیلتے بس کرکٹ بہت اچھا لیکن جو بھی کہوں لیکن کرکٹ وہ بہت اچھا کھیلتا اور وہ مان بھی لیا ہے کہ دنیا میں کرکٹ ہی میرے لیے ہے تو ہے بس بس کرکٹ ہی ہے لائف میں بس ادھر ہی جانا ہے مجھے کریئر بنانا ہے اونلی اونلی کرکٹ میں بنانا ہے کریئر اس کے علاوہ اب مجھے کہیں نہیں جانا میرا کریئر بس وہیں ہے کرکٹ میں اور وہ سوچتا ہے کہ میں بھی ایک اچھی جگہ اچھی اچھے سے اچھے لیول پہ جاؤں وہاں میچ کرکٹ کھیلوں کرکٹ کھیلوں وہاں میرا بھی نام آئے میرا بھی بس وراٹ کوہلی یا جتنے بھی جو بھی ہیں ان کی جگہ میں آؤں میں اوپننگ کروں میں ٹی وی میں آؤں میں یہاں پہ آؤں میرے پاس اتنے پیسے ہوں جائیں بس کریئر اونلی اونلی بس وہیں پہ سوچتے ہیں کہ میرا کریئر بن جائے بس کرکٹ سے ہی میرا میرا کریئر یہی ہے بس اونلی یہی ٹائم سوچتا رہتا ہے سوسل میڈیا پہ انسٹاگرام مطلب ادر جتنے بھی ٹیوٹر ہیں فیس بک ہے جتنے بھی اینی ٹائم اسٹوری لگایا ہو یا مطلب پوسٹر اونلی اونلی کرکٹ کا کرکٹ کرکٹ از مائی لائف کرکٹ از مائی لائف کرکٹ بس بس یوں ہی کرکٹ کرکٹ ہے بس بس وہی کھیلوں میں اسکولوں میں یا کھیلوں بہت زیادہ وہ حصہ لیتا ہے میرا